وزن بڑھانے کی کوشسش کرنے والے شخص کے لیے میرے گاؤں میں کچھ مقبول گھریلو تدابیر ایسے ہیں جن کو میں جانتی ہوں جیسے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ دبلا پتلا ہو یا اس کی صحت نہ بنتی ہو تو اس کے لیے تو سب سے پہلے بہترین کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے جس سے اس کی قوت میں اضافہ ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کھانے میں ہمیشہ ہلدی والے دودھ کا انتظام کیا جاتا ہے کیونکہ ہلدی اور دودھ کو ایک ساتھ ملا کر پینے سے اس کے جسم میں توانائی آتی ہے اور اس کے خون میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح اس دبلے پتلے انسان کو ہمیشہ تازہ کھانا کھانے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ باسی کھانے میں وٹامن نہیں ہوتا اس لیے جیسے بھی وزن بڑھانا ہو ہمیشہ اچھا اور تازہ کھانا کھانے کی کوشش کرے اور اسی طرح تازی سبزیاں جو اپنے کھیتوں میں ہوتی ہے اس کا استعمال زیادہ کرے کیونکہ باہر اور بازار کی سبزیاں پر آج کل خراب آنے لگی ہے جو کہ ہماری صحت کو بہت نقصان پہنچاتی ہے اور یہ سب وہ گھریلو تدابیر ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے وزن بڑھانا چاہتے ہیں اور اپنی صحت کو بحال کرنا چاہتے ہیں اگر ایسا مسلسل دو تین مہینے کیا جائے گا تو امید ہے کہ اس کی صحت اور اس کا وزن بہتر ہو جائے گا